दानि गथ'फ्रा जे बांसि मबाइलाव गोदोसोनानै थायो बिथांमोनहा जे पाबजि बेफोरावनो गावनि समखौनो बेस्थ' खालामना लायो आरो जों गोदोनि जोंनि समाव जे जोङो माबायदि एकसायतेट जायोमोन माबायदि जे साइखेलफोरखौ सलायथिङोमोन दानि गथ'फोरा साइखेलफोरखौबो थाब हाला जे मबाइलाव बेस्थ' गेमस बेफोरबायदियावनो गुबुन जायगाफ्राव नायोब्ला बे पाबजि बेफोरजों जे सोरबा सोरबा इंकाम खालामदों नाथाय जोंनि ओनसोलफ्राव नायोब्ला जे जोङो जेबोखौनो मुलाम्फा नुआखै जे जोंनि स्टुडेन्तफोरनि लाइभखौसो ओरैनो नस्थ' खालामबाय थानाय नुदों जोंहाबो दङ फंबाय सासे बिथाङाबो जे पाबजि गेलेबाय थायो जे हारसिनो मा होन्ना बुंगोन बखिलाबायबाय थायो आरो जे खोनासंथावयि माने हारला बेबायदि गाबबाय थायो ओमफ्राय जोंनि समाव जे गोदोनि समाव जे बेबायदि मबाइल फनफोराबो गैयामोन जे गथ'फ्रा माबायदि रंजा बाजा गेलेयोमोन दानिजों मानि कम्पेयार खालामोबा बुहुत माने डिफारेन्सफ्रा दङ एकटिभ थायोमोन ना सिगांनि गथ'फोरा जे साइखेल आरि सलायोमोन ज'मा ज'मा गेलेयोमोन नाथाय दानि गथ'फोरखौ जे जों जे बेफोरबायदिखौनो नुनो मोनला जे खालि मबाइलाव बेस्थ' भिडिअ'स गेम बेफोरबायदिआवल'सो नुनो मोनो